नमस्ते नमस्ते

क्या लेना है हम समझ नहीं पा रहे हैं देहात में रहते हैं होटल में होटल में चओमी चओमीन चओमीन है समोसा चओमीन है समोसा है हाँ हाँ बिल्कुल लेना है

चाय चओमीन और समोसा यही यही

समो समोसा अच्छा औ चओमीन परप्लेट कैसे है अच्छा और और क्या लेना है जलेबी ओलेबी क्या रेट में लागै अच्छा पेड़ा जलेबी काएक किलो लेना है अच्छा और लड्डू

अ पेंड़ा ओड़ा का क्या रेट में है अच्छा तो बड़ा महंगा सामान है

और का खरीदे मतलब घरे के होइगा जब लड़का बच्चा परिवार खाय भरे के होगा और का ले लें अच्छा हाँ हाँ हाँ छोला दे दो दो प्लेट बच्चे तो वैसे ज़्यादा तो आज काल चओमीन खात हैं समोसा खात हैं कहें कि ये सब खात हैं ओर का लइ लेब बर्फी ओर्फी है हाँ तो बर्फी दे दो एक किलो

हाँ सब मतलब भरै के सामान होए गए अच्छा नमस्ते